जेको माण्हू ड्राईंग करिणो थो चाहे उहो ड्राईंग करिणो कोई मुश्किल न आहे कमु उहो अॼुकल्ह यूटूब ते ॾिसी कए करे थो सघे ऐं अॼुकल्ह अहिड़ो कम थी वियो आहे की उहा अलॻि अलॻि वञी करे मतिलबु सिखी बि सघे थो ऐं चङी तरह बि करे थो सघे एॾो कोई मुश्किल बि कमु न आहे तव्हां चङी तरह करे सघंदा आहियो ड्राईंग हिक ॿिए खे ॾिसी करे बि वेही करे करे सघंदा आहियो ॾिसी ॾिसी करे बि माण्हू ड्राईंग सिखंदा आहिनि अहिड़ो कोई मुश्किलु कमु न आहे ड्राईंग में कोई अहिड़ो कोई उहो ॻाल्हि कोन्हे की न न करे सघंदव असां बि ड्राईंग पहिरें हिसाब सां पहिरें ई थींदी हाणे ॿिए हिसाब सां थींदी आहे पहिरियों इलाही आसान थींदो हुओ हाणे उहो ड्राईंग घटि थी हले हाणे ॿिए हिसाब सां ड्राईंग थी हले ऐं ड्राईंग में हाणे कलर बि ॾाढा सुठा था हलनि एॾा सुठा था हलनि की ईअं थो लॻे जीअं मतिलबु कंहिंजो स्क्रेच था ठाहियूं माण्हूअ जो ठाहियूं था त ईअं थो लॻे बिल्कुलु सेम वेठो आहे जीअं तव्हां ॾिसो था न जीअं मुंहिंजी शकल आहे ईअं ठाहे वठंदा आहियूं की मतिलबु मां जीअं वेठो आहियां साम्हूं अहिड़े ड्राईंग थी वई आहे